جب میں یہاں ای پی جی ٹی کی تیاری کررہی تھی تو میرے دل و دماغ میں یہی تھا کہ جب بھی میری رینک آئے گی تو میں کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لوں گی تھوڑی سی ایجوکیشن بھی اچھی ہوگی اسٹیپ ان بھی تھوڑی مل جائے گی لیکن جب میری آل انڈیا رینک آئی جنرل کیٹیگری سے میں نے اپنا کاؤنسلنگ کروایا لیکن انفارچونیٹلی مجھے نہیں ملا وہ جو میں چاہتی تھی مجھے یہاں پر چار مینار کے پاس ایک گورمینٹ نظامیہ طبیہ کالج انسٹیٹیوٹ ہے کالج ہے تو اس میں مجھے چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایڈمیشن لینا پڑا اور فیصلہ اچھا بھی ہے نہیں بھی ہے میں نے اللہ تعالی پہ چھوڑ دیا ویسے تو میں نے اپنی دوست سے مشورہ لیا تھا لیکن اس میں مشورہ نہیں چلتا ہے کاؤنسلنگ میں جو نام آتا ہے وہ لینا ہی پڑتا ہے